ہمارے علاقے میں بہت سے مذہب ہیں لوگ اپنے اپنے مذہبوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے ہمارے مذہب ہے اسلام اس میں ٹوپی ہے ہم لوگ ٹوپی بیچتے ہیں عطر بیچتے ہیں جس سے ہم لوگ عطر لیتے ہیں ٹوپی لیتے ہیں تسبیح بیچتے ہیں یہ سب ہم لوگ خریدتے ہیں یعنی بہت اچھا لگتا ہے بہت دل کو سکون ملتا ہے خوشی ہوتا ہے کیونکہ ایک آج اچھا لگتا ہے جب کوئی ٹوپی بیچتا ہے جب اس سے خریدبے جاؤ مول بھاؤ کرو کہ ٹوپی کتنے میں دیجیے گا اتنے اتنے میں دیجیے گا اس طرح سے خوب سکون ملتا ہے خوشی ہوتا ہے کوئی عطر بیچتا ہے وہاں جاؤ اس سے عطر خریدو اس سے عطر لو یعنی بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اسی طرح سے مصلی بیچتا ہے مصلی لینے جاتے ہیں اسی مصلی لیتے ہیں عطر لیتے ہیں رومال کھریدتے ہیں ٹوپی کھریدتے ہیں لے کر کرتا خریدتے ہیں کرتا بیچتا ہے کرتا سیتا ہے وہ لے کے لیتے ہیں عطر لے کے اپنے جسم میں لگاتے ہیں اس سے تھوڑا بہت ہی عمدہ محسوس ہوتا ہے بہت ہی سکون ہوتا ہے اس طرح سے ہمارے گاؤں میں ایک ہندو مذہب ہے وہ وہ اگربتی بیچتے ہیں بھگوا کلر کا کپڑا بیچتے ہیں پوجا کے لیے پھول بیچتے ہیں جس سے وہ سب لیتے ہیں پھول لیتے ہیں اگربتی خریدتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں اپنا پوجا پاٹھ کرتے ہیں اسی طرح سے پوجا کرتے ہیں اور وہ سب کا الگ الگ اپنا وہ ہوتا ہے وہ سب بیچتے ہیں تولیہ بیچتے ہیں بھگوا کلر کا تولیہ بیچتے ہیں اور پوجا کے لیے پھول بیچتے ہیں اگربتی بیچتے ہیں یہ سب بیچتے ہیں یہ سب اپنا وہ سب لے کر اپنا پوجا پاٹھ کرتے ہیں جو سب کا ہوتا ہے اپنا وہ سب وہ سب کرتے ہیں وہی